मार्शल आर्ट आ मार्रशल आर्टिस्टक बात करी तऽ हमरासभक ओहिठाम बहुत पूर्वमे एहि बातके देखल गेल छल जे प्राचीन कालसॅं देखल गेल छल जँ एतय महिला लोकनि हमरसभक जे छै बड़ा असहाय महसूस करैत रहथिन जकरा लेल सभसॅं फ़ायदाके बात जँ हम करी तऽ ओ मार्शल आर्ट छियै जेकरा जूडो कराटा अहाँ कहि सकै छी आब लड़की लोकनि महिलासभ भी शारीरिक स्वस्थ रहिकऽ एक़र प्रयोग करबाक लेल सीख लेने छथि जाहिसॅं ओ अपनाके बहुत सुरक्षित महसूस करै छथिन मार्शल आर्ट निश्चित तौर पर एक़रा जँ मानि लिअ जे आर आगूँसॅं देखियै तऽ ई प्राचीन कालसॅं हमरसभक व्यवस्थामे शामिल छल मुदा एकर उपयोगकेॅं लोक मार्शल आर्ट या मार्शल आर्टिस्ट कए कऽ नहि जनैत छलाह है एकर अलग अलग इसकुल कॉलेज एक़रासभमे जे छै सेहो एकर प्रचलन देखल जा रहल छै एक़रा सीखेबाक तौर तरीक़ा भी अपनायल जा रहल छै प्रायः इसकुलसभमे हम देख़ै छियै जे पहिल जखन प्रार्थनाके सभा लागै छै तऽ ओतय एहिसभ तरहके जे छै शारीरिक शिक्षक लड़का छात्र छात्रा सभके ई बातके से ट्रेनिंग दय छथिन जाहिसॅं ओ आगूँ सुरक्षित रहै सकैत